हेलो सर सांगांत हय साईदत्त साईदत्त हय विचरात न्ही सर

पळय सर किदे आसा आमचे केळ्याचे भाट आसा कळ्ळें तुमका आमची केळी मयड्या मयड्या हय आलदोना ते सायडिक आनी आमची केळी गोंय भार इतकी फामार्द आसा ती खूब लोक घेतात सारकी मोट्टी केळी तुमकां भाजयेची सुद्दां केळी मेळटली आनी फ्रुट सुद्दां मेळटले ते तुवें बरो शेक करून पिवु जाता भाजयेची केळी तुका डजन पडटली एकशे चाळीस रुपया आनी खावपाची केळी तुमका पडटली एकशे सा रुपया किलो एका किलोक आठ केळी येता व्हडली

सो तुमका शुगर आसात सो तुमी म्हाका दिसता केळ्याची भाजी व्हेली बरी भाजयेची केळी तितुन तुमकां बरे विटामिन्सूय मेळटले आ ओके आ तर तुमी गाजर खावं शकता गाजर तुमकां बरे मेळटले मार्केटान ट्राय केला सर तुमी म्हापसा ओके सर ना जाल्यार म्हाका दिसता तुमी ओल्ड गोवा ट्राय करपाक जाय ओल्ड गोवा म्हाज्या फ्रेडांचे एक भाट आसा थंयसर तो भाजयो उगयता ओके सर ओके ओके येस तांबडी भाजी तुका शिवोले म्हाज्या मम्मीची एक फ्रेंड आसा ती तांबड्या भाजयेचे भाट आसा तीजे हय ते तुमकां विचरून सांगता हांव दोनूय गजाली कनफम करुन सांगतां येस सर येस सर